दिक्को एह् डिजिटल इंफलुऐंस ऐ ओह् स्हई ते नेईं ऐ दिक्खो मन्नेआ जंदा कि डिजिटल आर्ट होर रियल आर्ट नेईं ऐ क्योंकि जेह्ड़ा आर्ट ऐ पैह्लें जमानै च आर्ट समझेआ जंदा हा जि'यां पेंटिंग करनी जां कागज पर करनी जां कैनबस पर करनी अपने हत्थैं कन्नै करनी कारबिंग होई गेई फ्ही अस कारबिंग करदे हे फिर ड्राईंग करना फिर कोई चीज बनाना हत्थें कन्नै सकल्पचर इक ऐसी पत्थर दी ऐसी शकल ऐसी उस्सी रगड़ी रगड़ी उस्सी इ'यां बनाना कि आक्खो कि एह् हून गै मूहां दा बोलग ऐसी मूर्त बनानी लेकिन एह् हर चीजां अस करदे हे हत्थ कन्नै अपने ते उस्सी आखदे हे अस भाई केह् हा आर्ट ऐ एह साढ़ी कला ऐ लेकिन जेह्की अजकल्ल तुस आखदे ओ कि डिजिटल आर्ट ते ओह् रियल आर्ट ते निं ऐ ओह् आईया साढ़ा डिजिटल कम्म ओह्दे च हत्थे दा कम्म ते कोई रेहा निं पैह्लें इन्नी मेह्नत करी करी अस बनांदे हे कोई पैंटिंग पैह्ले ड्राईंग करनी ओह् बनानी असें ते ड्राईंग बनाने गी टैम लाना पैह्ले इक इक चीज बनानी फिर दिक्खना कैसी बनी ऐ फिर उस च रंग भरने ओह् सारी साढ़ी अपनी लगदी ही हून अस जन्ने आं मन्दर च मूर्तियां लग्गी दियां न ओह् सारे अपने हत्थ कन्नै बनांदे कलाकार ओह् ते नेईं डिजिटल बनी सकदियां ऐं ओह् ते बंदा जिन्ने तक आपूं बनाग निं पेंटर जेह्ड़ा होंदा सकल्पचर आपूं बनाह्ग निं ते कि'यां बनानी जिसलै दिक्को तुस मूर्तियां इ'यां लगदा ऐ के आक्खो हून गै बोली पौंदियां न इस लेइयै मेरे स्हाब कन्नै ते जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ ओह् इक रियल कला ऐ जेह्ड़ी अस हत्थै कन्नै करी सकने आं ते डिजिटल आर्ट मेरे स्हाब कन्नै ओह् रियल आर्ट नेईं ऐ हून अग्गें दिक्खो अजकल्ल जेह्ड़ा ऐ डिजिटल आर्ट बड़ा जैदा मन्नेआ जा दा ऐ उस्सी असैप्ट करा दे लोग पर नेईं डिजिटल आर्ट हून कंप्यूटर दिक्खो सारा कुछ जो बी बना दा ऐ डिजिटल बना दा ऐ बच्चें गी होम वर्क मिलदे नै जां कंप्यूटर पर लग्गे रौंह्दे नै कि एह् बनाना ओह् बनाना सारा ओह् उत्थें प्रिंट अउट करदे नै ते भाई उं'दा कम्म होई जंदा पैह्लें पैह्लें सारा किश हत्थैं कन्नै करदे हे